हॅलो नमस्कार कसो आसा तूं घट घट खूब दिसांनी तुवें कॉल केलो मरे जागूच ना बिजी आसा कांय कितें तूं आवय ये बरी गजाल आं बऱ्यातली बरी गजाल अशें करपाक जाय जेन्ना आमचे गोंयचे यूथ असलें काम करपाक शकता तेन्ना म्हाका खूब बरें दिसता तुका कितें मदत बीन जाय जाल्यार तूं म्हाका सांग हांव तुका सदांच हॅल्प करत कसली मदत जाय

ओ बरी गजाल आं हेतून तुका गोवा सरकार खूब मदत करपाक शकता आमची एक नवी स्कीम आसा ताचें सगले डिटॅल्स हांव तुका वॉटसॅपार धाडटां ओके आनी तुजो कसो प्लॅन आसा कशें कितें चितलां फुडलें आं मोहन प्रोफॅसराक सांगलां तो तुका सारकें सांगतलो हय हय हय सो प्रो हांव हांव जेन्ना लास्ट टायम केल्लें पळय म्हाका परोफॅसरान खूब मार्गदर्शन केल्लें सो म्हाका तितून खूब मदत जाली आं ही खूब बरी गजाल आं म्हाका खूब बरें दिसलें की आमची गोंयचो यूथ आमची गोंयची नवी पिढी ह्या दिशेन वता सो आमी सगळे जाण मेळून गोंया खातीर वावुरपाक जाय आनी गोंयचें नांव वयर काडपाक काडय येस

बरें दिसलें हय आयकून खूब बरें दिसलें देव बरें करूं हय सारकें तुजें बरें आं देव बरें करूं म्हण थेंक्स कितें आमची राश माय भास कोंकणी आमी कोंकणी फुडें व्हरपाक जाय देव बरें करूं हां बरें या